हाँ जी मैडम बोलिए जी हम बादल इस्टेनरी सॉप से बोल रहे हैं बोलिए आपको क्या चाहिए अच्छा जी जी हमारी दुकान तो सुबह नौ बजे से रात के नौ बजे तक के खुली रहती है

जी ठीक है ना जी अच्छा ठीक है ना दीदी हमारे दुकान में सारी चीजें रखी जाती हैं तो आपको बुक कॉपी और इस्टेसनरी का यदि आप सारा समान लेते हैं तो इसमें आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा

दीदी हमारी दुकान तो बुधवारी में है बादल इस्टेसनरी सॉप करके है आप आ सकते हैं बिल्कुल सुबह नौ बजे से रात के नौ बजे तक खुली रहती है दीदी यदि आप एक दर्जन कॉपी लेते हैं तो इसमें आपको दो कॉपी फ्री दी जाती है जी दीदी और हाँ ना दीदी तो हम लोग जी जी जी आना जी हाँ नई बिल्कुल हमारी सॉप में आपका स्वागत है दीदी और हाँ बाकी हम करते हैं कन्सेसन आप यदि ये बुक ए कॉपी चाहें हाँ हाँ बिल्कुल पूरे जीरो से ले वन के जी से लेकर ट्वेल्थ तक की सारी बुके दी जाती हैं दीदी आपको जिस सिलेबस में चाहिए सी बी एस में चाहिए एन सी आर टी में चाहिए एम पी बोर्ड में चाहिए सभी प्रकार की बुकें बुक या कॉपी सब मिलती हैं दीदी वो एल एक लाइन दो लाइन चार लाइन वाली सारी कॉपियाँ मिलती हैं दीदी जी जी नहीं हाँ दीदी बिल्कुल आ जाइए और आप लिस्ट बना लीजिए कि आपको कितनी कॉपी लगेगी है ना तो दीदी हाँ तो हाँ हाँ नहीं दीदी मुझे नॉलेज है पर आपका बच्चा सी बी एस सी पढ़ता है कि एन सी आर टी में पढ़ता है दीदी कि एम पी बोर्ड में पढ़ता है हिन्दी मीडियम हाँ एम पी बोर्ड हिन्दी मीडियम हाँ तो हिन्दी मीडियम में तो वैसे जादा बुक या कॉपी नहीं लगती दीदी आप बिल्कुल आ सकते हैं हमारी सॉप खुली रहती है ठीक हाँ ठीक है ना दीदी आप आ जाइए हमारी दुकान खुली रहती रात के नौ बजे तक के बिल्कुल आप आ सा